पहिने जे छै से जटा जटिनके जे छै से बड्ड छलै प्रचलित बड्ड होइ छलै हमसब जखन छोट छोट रहियै तऽ रौदी जे भए जाइ कएक साल बरसा नहि होइ खेती पथारीके टाइममे रौदी भऽ जाइ तऽ पुरुष सब कहथिन की महिला सबके अहाँ सब जे जटा जटिन खेलेबै तऽ बरसा हेतै तऽ बड्ड प्रचलित रहै कत्ते गीतो सब सिखने रहौं जटा जटिनके जे छै से बड्ड खेलाइ लए जाउ नहि जाय दिअ तऽ चोरा चोरा कऽ जाउ देक्खौं जटा जटिन कोना होइ छै आबक धिआपुताके जे पुछ्बै तऽ हुनका पते नहि छनि उ कहथिन ई जटा जटिन होइकी छै आओर हमसब तऽ गीतो सब सीख लेने रहियै बूढ़ बुजुर्ग सब जे खेलाथिन जटा जटिन तऽ हुनका सबके मुँहसँ बहुत सारा गीत सब सीख लेने रहौं आब तऽ विलुप्ते भऽ गेल कत्तौ ओकर चर्चो नहि सुनै छियै आबक धिआपुताके बुझलो नहि छनि जटा जटिन होइ की छै आओर एकटा आओर जे छै से झरनी होइ छलै पहिने जे दाहा तऽ एखनो होइए ओना लेकिन झरनी नहि होइए पहिले दाहाक सङ्गमे एगो झरनी होइ छलै जे रातिकऽ जे छै से बारह बारह बजे दू दू बजे राति तक ओ झरनी चलै छलै हमसब देखैओ लए जाइ छलहुँ बड्ड नीक लगै छलै लेकिन आब तऽ ओ झरनीओ जे छै से विलुप्ते बुझियौ तऽ भऽ गेल कत्तौ नहि सुनै छी हँ दाहा तऽ आब जे परम्परा छै से दाहा तऽ भऽ रहल छै लेकिन झरनी नहि कत्तौ होइ छै नहि देखऽमे अबै यऽ जटा जटिनके तऽ कएटा गीतो सब जे छै से सिखने छी अबै यऽ तऽ जहन अथी करै छलखिन जटा जटिन जे खेलाइ छलखिन तऽ ओइमे एक गोटेके जे छै से हरबाहा बनि जाइ छलखिन ओ हर जोतै छलखिन आओर पाँच दस गो महिला सब जे छै से रङ्ग बिरङ्गके गीत गबै छलखिन कहै छलखिन

तऽ जटा कहै छलखिन

इएह सब गीत गबै छलै बहुत गीत सब सिखने छलहुँ आब तऽ बिसरि गेलहुँ बहुत दिन भए गेलै तऽ किए तऽ आब टोल महल्लामे तऽ कत्तौ नहि देखै छियै जटा जटिनके तऽ कोनो प्रचार नहि छै नै दैखैमे अबैए तऽ आब तऽ बिसैरो सब गेलहुँ लेकिन पहिने बड्ड नीक लगै छल ओ जे छै से लोक सब जा कऽ कचड़ा सब फेक देथिन घर दुआरिपर एतेक गारि पढ़नि जे की पूछै छी तऽ जे ई दू गो चीज जे छै अपना सबके टोल समाजसँ एगो जटा जटिन आओर एगो झरनी विलुप्त भऽ गेल आब कत्तौ नहि पहिने एगो अल्हा रूदल सेहो सुनियै बड्ड होइ गाँव गाँव एतेक भीड़ लगै आब ओहोसब धीरे धीरे खतम भऽ रहल यऽ किआ तऽ आबक धिआपुता सब मोबाइलपर टी भी पर पड़कि गेलखिन तऽ पुरनका चीजके आब केओ नहि खोजै छथिन तै दुआरे सबटा आब धीरे धीरे